हॅलो ही हिरा क्लासीक उलयतां हय ऑर्डर दिल्ली ना ना म्हाका ऑर्डर ती कॅन्सल करपाक जाय ती चुकून अं म्हाज्या चेड्यान धाकट्या चेड्यान फोन करुन ऑर्डर केल्ली पण म्हाका ती कॅन्सल करपाक जाय आनी म्हाका पयशें सूद्दां भरपाक नाका आं हय डिलीवरी बॉय येला हांगासर म्हणून हाये फोन केला ऑर्डर कॅन्सल जावची ना

परत घेवचेच पडटले आनी ऑर्डर घेतले जाल्यार तुमचे तुमी सांगूंक ना न्हू टॅक्स बी पे करचे पडटा म्हणून ऑर्डराचेच पयशे म्हणून बरयला तेजेर कशी घेवं हांव ती ऑर्डर ना ना तुमी म्हाज्याकचे झगडूं नाकात आनी सारके उलयात ऑर्डर हय तेंच हांवे म्हटले नाका न्हू म्हाका कॅन्सल करपाक जाय आनी इतले पयशे कशें जाले नाका नाका तुमी परत घेयात ऑर्डर प्लिज हांव विनंती करता हय ऑर्डर घेयात खबर हा म्हजी हे आवडटी हें रेस्टोरंट म्हणून म्हणुनूच हांये फोन केला की हांगासर बाय मिस्टेक म्हाया चेड्यान फोन करून तुमकां सांगलो हे ऑर्डर प्लेस करपाक पण ही ऑर्डर आमकां नाका नॅक्स्ट टायम कितें आसतलें आमी करतली तुकां काँटेक्ट पण आता हे ऑर्डर घे पयशे दिवचे पडटले कित्याक तुमी अशें म्हाका परत परत सांगता पयशे दिवचे पडटले म्हणून ऍक्स्ट्रा भरचे पडटले कित्याक ऍक्स्ट्रा कित्याक भरचे पडटले हाये तुमकां फॉनूच करुंक नासलो जाल्यार हय इतलेंच सांगपाक सोदता हांव ना ना ऑर्डर परत घे हांव पयशे दिवपाचें ना ना ना हांव दिना हांव दिना तुमी ऑर्डर परते घेयात आनी कायच ऑर्डर करुंक नासले आमी प्लिज नॅक्सट टायम कितेय आसल्यार हांव तुमकां श्युअर फॉन करता पूण आतां ऑर्डर परत घेयात ओके थेंक यू सो मच